छा थो चए पंहिंजो हिन महीने जो सेल हूं हूं अच्छा त हाणे टारगेट त पोइ कम्पलीट करणो पवंदो बाक़ी त कमीशन रहंदो की ॿाहिरि वञिणो तुंहिंजे हेठा कोई माण्हू गोत उन्हनि खे तव्हां कुझु एडवरटाइज़मेंट कयो ॿाहिरि कुछ नवां नवां ग्राहक गोतियो के पंहिंजो वीचारणो वधे पंहिजो मुनाफ़ो वधे पंहिंजो कमु अॻियां वधे सभु इम्पलोई सभु मूं वटि इम्पलोई आहिनि मूंखे उन्हनि जो त वीचारणो आहे नी तू मिनिमम रोज जा ॾह फ़ोन त विकिरि कर न रोज जो ॾिस मिनिमम तोखे ॾह फ़ोन त विकिरिणा पवंदा ई ॼण त हिनखां वधीक त पोइ मूंखे वीचारणो पवंदो त मूंखे त पोइ तुंहिंजे बारे में वीचारणो पवंदो मूंखे तुंहिजे बारे में पोइ वीचारणो पवंदो रोज जा ॾह फ़ोन त तू मिनिमम सेल घटि में घटि ॾह फ़ोन तू रोज जा विकिरणो कर तव्हां सभिनि ग्राहक खे आर्कषण आर्कषित जिते कुझु जेको उहो आर्कषण थियनि इन रीति लाइ त उन लाइ कुझु कयो उन्हनि खे कुझु नई नई जुदा जुदा ॻाल्हियूं ॿुधायो नवां नवां कुझु मोबाइल जा फीर्चस ॿुधायो नई नई स्कीम ॿुधायो अने हाणे त पंहिजो हफ़्ता सिस्टम बि आहे जेको हफ़्ते सां सभु पंहिंजो थिए थो त हूअ बि हिननि खे तव्हां ॿुधायो कम से कम तव्हांखे ॾह रोज जा ॾह फ़ोन त विकिरणु थियण ई थियणु खपनि तव्हांखे हीअं टारगेट अथई तुंहिंजो छा के हीअंर तुंहिंजो हीअंर तुंहिंजो वीचार एतिरो थिए कोन्ह थो इसलिए हाणे तोखे तुंहिंजो वेचारणो वधाइणो पवंदो तोखे कीअं करे तुंहिंजो टारगेट पूरो करणो हुजा तोखे वेचारणो वधाइणो हुजा तव्हांखे छा आहे के कंपनीअ विच कंपनीअ जो बि पाण खे विचारणो आहे नी तव्हांखे जेको बि ॻाल्हियूं आहिनि जेको कंपनीअ जो सभु आहे उअ पाण खे अॻियां वधाइणो त आहे ई आहे

ठीकु आहे हा